ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن کے لیے دن بھر میں ہمیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کھانا پکانے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اہم چیز ہے سبزی وغیرہ اس کو دھونے کے لیے دال دھونے کے لیے مرغ دھونے کے لیے گوشت دھونے کے لیے سبزیوں کو ابالنے کے لیے اور سالن اور چائے وغیرہ بنانے کے لیے چائے کے لیے تو سب سے زیادہ اہم پانی ہی ہے اس کے بعد پھر صفائی کے لیے جو گھر کی صفائی ہے وضو کے لیے نہانے کے لیے بیت الخلاء کے لیے کپڑے دھونے کے لیے کپڑے سکھانے کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد نان لیونگ تھنگس میں اور اسپیشلی لیونگ تھنگس میں بھی جیسے پودوں کے لیے پانی ضروری ہے گاڑی دھونے کے لیے پانی ضروری ہے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے پانی ضروری ہے اور گھر کی صفائی کے لیے پانی ضروری ہے پوچھے کے لیے پانی ضروری ہے اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے لیے پانی کا ہونا بہت اہم ہے اور انسان کی باڈی کو بھی پانی کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ستر پرسینٹ پانی سے بنا ہے